आं नोंथांनिसिम मोनसे अजदखौ फोरमायहरनो नागिरदोंदि आं दाखोलिसो उला उबेरखौ आङो ट्रेन्सपर्थ एजेनसिजों सावरायखानाय बादियै भारा हरनो नागिरदोंमोन नाथाय बियो भाराखौ आंनिफ्राय बांसिन बिदोंमोन नोंथांजों रायज्लायनाय निफ्राय बांसिन बिदों दा आं बे द्राइभारनो फैसाखौ आङो हरनो राजि जायाखिसै नोंथांनि आखायाव हरोब्ला मोजां जागोन नामा